योग से बहुत लाभ है स्वास्थ्य भी सही रहता है और मतलब डॉक्टर लोग भी बताते हैं की वोगा योग करिए इससे मतलब की डाइबिटीज तेन की जितनी भी बीमारियाँ हैं सब दूर हो जाती हैं और इससे मतलब स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है भोजन पानी भी सब सुविधा मतलब की सर्कुलेसन अपने आप शरीर का भी बढ़िया रहता है और दूसरे को देखने पर एक दूसरे सोचते हैं कि भाइ अब वो योग कर रहे हैं तो हम भी करें इससे जुड़ाव भी बना रहता है कैसे आपकी कपालभाती किये ये वो शिरासन किये जैसे ऐसे जो योग योग है लोग पूछते हैं जानते हैं तो इससे मन भी आप उनका भी बढ़ता है अपना भी बढ़ता है योग से यही सब लाभे हैं